जय झूलेलाल जी जी

हा हा हा आयो आयो अथव न कलेक्शन नओं जैकेट अथव जेंट्स जा ॿारनि जा स्वेटर अथव ऐं अ मोजा अथव लेडिस स्वेटर अथव ग्लोस अथव टोपियूं अथव थर्मल वेअर अथव ऐं ॿियो जोराबा बि अथव ॿी चङियूं शयूं अथव हा गर्ल्स वेअर में तव्हांखे म रेट स्टा अं अघु स्टार्ट अथव सम्झो चार सौ रुपए खां वठी करे नौ सौ रुपए ताईं अलॻि अलॻि को कोलिटी अथव उनमें ऐं डिज़ाइनियूं बि अलॻि अलॻि मिलंदव हा उहे बि चङियूं वैराइटियूं अथव मां वटि

पोइ तव्हां हा त उहे तव्हां घणे वारो चॉइस कयो था उनमें सभिनि जा रेट अलॻि अथव और रेट जेको बि आहे तव्हां हमेशा ईंदा आहियो इनकरे तव्हांखे रिजनेबल ई लॻंदव रेट अघु तव्हांखे वधीक न वठंदासीं अ वैसे मां ॿियनि खे त पंज टका डिस्काउंट ॾींदो आहियां पर तव्हां मुंहिंजा हमेशा जा ग्राहक आहियो त मां तव्हांखे ॾह टका लेस करे ॾींदोमांव डिस्काउंट हूंअं पंज टका हे सिज़न सिजनल शइ आहे न अछा मन अचो ठही पवंदासीं करे ॾींदासीं तव्हांखे जेको बि हूंदो बसि मैग्झिमम हूंअं त ॾहें टके खां वधीक न ॾींदा आहियूं पर तव्हांजी क्वांटिटी सुठी आहे इनकरे मां तव्हांखे थोरा ॿिया अञा डिस्काउंट करे ॾींदोमांव अछा त थर्मल मेअर वेअर में जेंट्स में तव्हांखे अ साइज़ूं कहिड़ी खपेव जीअं चालीह ॿाएतालीह चोएतालीह छाएतालीह अठेतालीह इअं साइज ईंदी आहे त तव्हांखे हू कहिड़ी साइज़ खपेव उहो तव्हां ॿुधायो त पोइ मां उन हिसाब सां अरेंज करे छॾियां हा हा बिल्कुलु क्वांटिटी जेतिरी खपे तव्हांखे उहा आहे अवेलेबल आहे सॼो

जी सभिनि जी हलो ठीकु आहे त करे ॾियांव थो हलो जेको बि आहे हिनमें ॾिसी करे मां बिल ॾिसी करे वरी बि मेक्झीमम में वधि ज्यादा में ज्यादा तव्हांखे डिस्काउंट करे ॾियांव थो थर्मल वेअर जा तव्हांजा ॿ ॿ पीस मां लिखिया आहिनि उहे कढां थो ऐं नंढे ॿारनि जूं जेके साइज़ा आहिनि उनमें बि चार साइज़ा अथव ऐं कलर बि अलॻि अथव डिज़ाइना बि अथव तव्हां हुनमें जेके चओ त मां उहो लिखी करे लिखां थो पोइ तव्हांखे मां क ॿाहिरि कढी करे पार्सल ठाहे छॾींदोमांव हूंअं मां वटि कुरीअर सर्विस बि अथव तव्हां चवंदव त कुरीअर बि तव्हांखे थी वेंदव लेकिन उन कुरीअर जो चार्ज तव्हांखे एक्स्ट्रा तव्हांखे पे करिणो पवंदुव उहो तव्हांजे तर्फ़ां लॻंदव

हा हा जी जी विझांव थो जी जी जी ठीकु आहे त अचो सुभाणे जेके मां तव्हांखे एड्रेस विझी रखांव थो ऐं पार्सल तव्हां पार्सल रेडी रखंदोमांव तव्हां अची करे ख़ाली ॾम चेक करे पोइ मां तव्हां जेको कुरीअर जो तव्हां एड्रेस ॾींदव उन ते मां कुरीअर करे छॾींदोमांव ठीकु ठीकु हा जय झूलेलाल